हमरा आरमे मेला आएल दशहरा मेला आएल तऽबहुत खुशीके दिन भेल धूमधामसंँ चन्दा लेलक पाँच सए कऽ रुपैआ हर घर हर भैआरी पर चन्दा लेलक तऽ दश आदमी कमेटी बनल कमेटी बनाएके बाद सबसे पैसा वसुललक ओहि डायरी पर सबके नाम चढ़बै छै सबके नाम चढ़ेलक पाँच सए के टका लेलक ओहि टकाके एक लाख दू लाख भए गेल तऽ मेला लगेलक भाय बाबा चाचा मेला लगेलक तऽ आब महिला कहलहुँ नाँच आनु नाँच आनूगऽ मने दिअर आरके छोट जे लागतै नाँच आनू तऽ ओ आर कहलक नहि आर्केस्ट्रा तऽ जो आर्केस्ट्रा आनबै तऽ आर्केस्ट्रे लाबु गऽ तऽओहि मेलामे हमरा आरके जनम होइत छै जनम भेल एक दिन पहिने मेला छी काल्हि परसू दू दिन मेला लागै छै एक दिन जनम होइत छै जनममे माछ मरुआ नहि खेलहुँ माछ मरुआ नहि खेलहुँ नहेलहुँ सुनेलहुँ भरि दिना सहलहुँ नहाय सोनायक सहिकऽ मट्टीके दिआ बनेलहुँ माटिके दिआ बनेलहुँ धूप अगरबत्ती लेलहुँ तऽ ओतऽसंँ एलहुँ दुर्गा महारानीकेँ साँझ दएके लेल साँझ दएके लेल एलहुँ साँझ देलहुँ प्रणाम केलहुँ मर मिठाइ चढ़ेलहुँ मर मिठाइ चढ़बैके बाद तकर बाद फेन एतऽ से गेलहुँ अपना गाँव सुखपुरसँ गाँव गेलहुँ तऽ गाँवके बाद फेन ओतऽ गहबरमे साँझ देलहुँ मर मिठाइ चढ़ेलहुँ तकर बाद भनसा भात केलहुँ दालि भात सब्जी पर पानि ढ़ारऽ पड़ल तकर बाद खाए छी ओहिमे बहुत अच्छा